हँ ठीके छै आप कोन विश्वास छै बहुत भेले छै अभी सुरो चलय छै बहुते चलय छै अच्छा हमरा आरके समयमे कहाँ रहय उ सब गाड़ी घोड़ा कुछो नहि रहय ओहिना चलय रहियै पैदले जाइ रहियै घोड़ा गाड़ी विकास सब समयमे किछु नहि रहय पहिले अबका जमानामे नया भेलय नया सब चीज भेलय पहिलुका जमानामे लोक बेसी बुलबे करय रहय करय ओ की हेतय एकटा घोड़ा गाड़ीपर चढ़िकऽ पैदल जेबय देह झाड़ल जेतय हँ लोकल लोकके अच्छा भेलय पहिले कहय चल जेतना बुलबैने तेतना अच्छा रहतय सब चीज बढिआँ झाड़ल झिरल रहतय की हेतय गाड़ी घोड़ा ओहिने टाका नहि पैसा जे कम गरीब छै तऽ उ की करतय गाड़ी घोड़ा जे मटबर रहय छै तऽ उ चलबय छै पहिले तऽ एतना गाड़ी घोड़ा नहि ने चलय रहय एकटा रहय रहय उपर लोकके नहि चढ़बय घोड़ा गाड़ी उन्टी जेतय सुन्टी जेतय फिर बूढ़ सूढ़ चढ़ब ओहने चल पैदले तबल झुकल चलि आबय हइ बजार हटिया करि लै हइ पहिने तऽ लोक कहय कि बुलिके जेतय तऽ गोर झाड़ल जेतय दवाइ नहि लागतय नहि लागतय कमाइ रहय कम पहिलका जमानामे सब लोक नहि चढ़य गाड़ी घोड़ापर पैदले निकलि जाइ कमाइ नइ खाय पर आफत रहैरऽ